हलो राम राम साईं लक्ष्मी किराने भाऊं मां तव्हां खां ॿ ॾींहं पहिरियों कुझु सामान घुरायो हुयो त उन्हीअ गुस मां मुंहिंजो सही ना आयो आहे हुन में मां तव्हां खे डिस्काउंट लॻाइण लाइ बि चयोमांव तव्हां डिस्काउंट लाइ हा बि कई ऐं लॻायो बि न अथव अच्छा और मां तव्हां खे सामान जेको लिखारायो हुयो उन में सामान त सही आयो आहे पर कुझु ॾाढी आहिनि दालूं वालूं लिखारायूं आहिनि त उहे शयूं ना आयू आहिनि घुणा वुणा पयल इन हुन में मां तव्हां खां चा मां तव्हां खां दाल वग़ैरह घुराई हुई त दाल त चङनि प्रकारनि जी घुराई हुई त ॿ उन में ख़राबु निकितियूं आहिनि बाक़ी सभु त भाऊ इहो हाणे जीअं मूंखे दाल वापसि करिणी आहे त हिन में कुझु ॿुधाए सघंदव छा प्रोसेस आहे हिन जी रिटर्न मूंखे करिणो हुजे त पोइ तव्हां तव्हां ॿियो ऑडर हिन में भला करे करे वापसी करे ॾेई था सघो न ॿियो ऑडर करे भाऊ हाणे जीअं ख़राबु आयो आहे त वापसि त करिणो ई पवंदो न उहो त हाणे ॾिसो न जेको हुजे त मूंखे ॿुधायो त मां उन हिसाब सां वरी कयां न वापसी वापसी रिटर्न थींदो त हूंदो न

हा भाऊ न न भाऊ उहो ई सामान आहे तव्हां जो ई सामान आहे तव्हां जो ई सामान आहे जेको तव्हां वटां आयो आहे असांजी इन जी पैकिंग ऊअं ई जो ऊअं ई पैक थियल पई आहे पैक खोले ॾिठीसीं न दालियूं मथां मथां खोलियूं इन हुन में मथां मथां घुणा पयलु आहिनि त असां मथां मथां पैक करे छॾियो आहे हुन खे हिनमहिल और रिटर्न करे सघो त वधीक सुठो अगरि भाई तव्हां भली असांखे हुन जा पेसा न ॾियो पर सामान जे करे सामान जे बदलां सामान ई ॾियो त वधीक सुठो

बिल में डिस्काउंट बि न लॻो आहे उहो बि तव्हां पंहिंजे मालिक खां पुछी करे मूंखे ॿुधायो न भाई डिस्काउंट छो न लॻो आहे तव्हां पंहिंजे मालिक जो नंबर ॾेई सघंदव त मां हुननि सां डाइरेक्ट ॻाल्हाए वठां ठीकु आहे भाऊ मां सुभाणे ईंदोमांव त दुकान ते अची करे खणी ईंदोमांव सामान पोइ मटे करे ॾिजो मूंखे ठीकु आहे भाऊ मां सुबूह जो ईंदोमांव राम राम हा हा ठीकु आहे भाऊ

हा हा ठीकु ठीकु आहे भाऊ ठीकु आहे ठीकु आहे भाऊ मां सुबूह जो अची सम्झी वेंदोमांव ठीकु आहे न राम राम